हमारे क्षेत्र में तीन चार सिनेमा हॉल हैं जैसे कि लक्ष्मी टॉक़ीज भोला टॉक़ीज कृष्णा टॉक़ीज अनुरूप टॉक़ीज वहाँ जब अच्छी अच्छी फ़िल्म लगती है तो हम कितनी बार फ़िल्म देखने जा चुके हैं और अब भी जाते हैं अपनी फ़ैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ इससे पहले माता पिता के साथ भी जाते हैं जो हमारे घर से तक़रीबन सोलह से सतरह किलोमीटर की दूरी पर है जो हम अपने यहाँ से ऑटो वग़ैरह उससे चले जाते हैं और वहाँ जाकर टिकट लेकर और फिर हमलोग वहाँ मौज़ मस्ती से अपना फ़िल्म देखते हैं और फिर वापस अपने घर आते हैं और अक्सर वहाँ जाते हैं अच्छी अच्छी फ़िल्म जब लगती है पारिवारिक फ़िल्म लगती है जो हमलोगों को कुछ दिनों के लिए कुछ देर के लिए जो मानसिक सन्तुलन है वह अच्छा रहे कुछ प्रेशर से बाहर रहें हमलोग तो इसलिए हमलोग मनोरंजन के लिए वहाँ अक्सर जाया करते हैं महीने में एक से दो बार कभी कभी तीन बार भी चले जाते हैं कभी कभी दो तीन महीने बाद भी जाते हैं जब अच्छी फ़िल्म पारिवारिक फ़िल्म जो हम परिवार के साथ बैठकर अपने बच्चों के साथ बैठकर जो अच्छी फ़िल्म बागवान की तरह हो तो हमलोग को अच्छा लगता है कि परिवार भी उससे कुछ सीख सीखे और आगे की जो भी हमलोग को तनाव भरी ज़िन्दगी रहती है कुछ क्षणों के लिए कुछ दिनों के लिए वह हमलोग फ्री रहें थोड़ा टेन्शन मुक्त रहते हैं हमारे यहाँ अच्छी अच्छी फ़िल्म भी आती है और अक्सर हमलोग वहाँ जाते हैं यही थोड़ा सा होता है कि कभी कभी हमलोग सोलह सतरह किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है तो सब दिन जाना तो सम्भव है नहीं लेकिन जब भी मौक़ा मिले महीना में एक दो बार तीन बार कभी दो तीन महीने पर भी हमलोग चले जाते हैं